मुंहिंजी सभिनी खां वॾी उपलब्धि हुई की मां टेंथ जे बोड्स जे एग्ज़ाम में मुंहिंजो पहरियों नंबर आयो हुयो ऐं जेॾीमहिल उहे फ़ोटा लॻा पब्लिसिटी थी न्यूस पेपर्स में जेके फ़ोटा आया ऐं तंहिंखां पोइ जंहिं जेको मुंहिंजे माइटनि ॾिठनि की एॾा वॾा वॾा फ़ोटा लॻल आहिनि स्कूल जे होल्डिंग्स में तंहिंखां पोइ न्यूस पेपर्स में जेॾीहिल स्कूल जी एडवर्टाइज़मेंट वेंदी आहे हुनमें जेके फ़ोटोज़ हुया उहे ॾिसी करे मुंहिंजे पेरेंट्स खे जाम ख़ुशी थी हुई जेको मुंहिंजे लाइ ॾाढो गौरव पूर्ण हुयो का हीअ महिनत जेकि मां कई हुई जेकि उन्हनि कई सॼो साल भर काथे अचण वञण न कुझु बि न ख़ाली मुंहिंजे मथां ध्यानु उह मूंखे जाम वणियो जाम मज़ो आयो हुन टाइम ते जॾहिं रिज़ल्ट जो ॾींहुं हुयो जॾहिं अ परसेंटिज़ आया हुया तॾहिं एॾो मज़ो आयो हुयो एॾी सफ़ली पई लॻे महिनत इअं पियो लॻे की सॼो साल जेकि महिनत कई उह सफ़ल आहे अॼु